आं दाउ नायनो सिगां उन्दैयाव आइ आफाजों सिरियाखानायाव थांदोंमोन आरोना बेयाव अनेगता दाउ नुदों आं बेनिनो मयरा दाउ फारौ धनेस दाउखौ बांसिनद्राय मोजांद्राय नाङो आरो दाउहा जेब्ला गांखं फुवारो आंलाय जि मोजां नुखायो उन्दैयावनो थांनाय आं दा बहुद बोसोर जाबाय दाबा मारै दं आं दा मिथिलिया बेफोर दाउफोराबा दंना गैया जि आं मिथियासै आरोना सिगां आं ज' थांब्ला दंमोन बेसाेबांबा मोजांमोन दाउआ मानैमोन आरोना आं मानै दावराइखौ नुदों माने आरो बहुद जिब जुनारबो नुदों आं बे सिरियाखानायाव जा भालुगबो दंमोन आरो जल'हस्थि दंमोन जिराफ दंमोन बेफोरखौ नुदों आरॆना आरो धनेस दाउवाबो जि मोजां फिनज्रायाव जोबनानै दोननाय नुदोंमोन आरोना आं बे टाइमाव उन्दैनो दाबा बेबायदि दंना गैया जि आं दा बेखौ मिथिलिया जों उन्दैनो आइ आफाजों थांनाय समायब्ला बेफोर दंमोन आरोना दाउफोरा आरो फिसा फिसा दाउ दंमोन बे सखा दाउ दाउस्रि बिफोरो दंमोन आरोना बेफोरखौ नुनानै जि मोजां नाङोमोन नायनोबो मोजांमोन दाबा दंना गैयासै आं बेखौ मिथिलिया किन्तु बिराद मोजांमोन आरोना बै टाइमाव जोंनि थानाय टाइमाव दाथ' खोनानायवथ' फ्राय जिब जुनारफोराबो बारा गैलियासनो बे जों थांनाय टाइमाव जों उन्दै थानाय टाइमाव जि मोजांथार सबबो दंमोन मोख्रा दंमोन मासाफोरबो दंमोन बेफोरखो जोबना दोदोंनोमोन आरोना फिनजिरिआव बेफोरानो सबनिख्रुय आं थांनानै माने दाउखौ बांद्राय मोजां नांदोमोन आरोना मयराना दाउखौष जिथिया गां फुवारना देखायो जोंनो बांद्राय मोजां नांदोमोन आरोना नायनो